नमस्ते नमस्ते हाँ नमस्ते सब्ज़ी वाले हैं क्या क्या लेना है अच्छा हरी सब्ज़ी लौकी तोरई सही रेट लगा लेंगे कितना लोगी जितना ले लो दो क्विंटल पाँच क्विंटल दस क्विंटल कितना चार क्विंटल आलू और तोरई अच्छा दो क्विंटल तोरई दो क्विंटल आलू एक तोरई आलू ना अच्छा ठीक है दे देंगे रेट हैं दो दो सौ रुपैया क्विंटल पड़ेगा तोरई का अरे नहीं महँगी नहीं हैं दो सौ रुपैया क्विंटल का मतलब हुआ दो रुपैया किलो हम आपको दे रहे हैं सही रेट लगा लिए हैं आप यहाँ से ले जाकर के बढ़ियाँ रेट बेचना पाँच रुपैया दस रुपए में आलू लग जाएगा बीस रुपैया किलो मार्केट में बीस रुपैया किलो बिक रहा आलू चलिए दस रुपए में लगा लेंगे आलू ह्म्म तो कब ले जाएंगे अभी ले जाएंगे तो वही मार्केट आना पड़ेगा आपके गाँव ना अच्छा कहाँ है आपका गाँव अच्छा बाहर गाँव इटौंजे के पास पड़ता है क्या

मानपुर के आगे पड़ता है अच्छा चलो टोल गेट से टोल गेट के आगे आप आइये आप यही खेत पे आ जाइये यहीं पे मिल जाएगा हम किसान है वहाँ कहाँ ले जाएंगे यहीं सही रेट मिल जायेगा बढ़ियाँ ताज़ी सब्ज़ी मिलती है यहाँ ठीक नमस्ते